ستاسی تین ہزار دو سو چودہ پندرہ ہزار چھ سو اٹہتر انتیس ہزار چار سو پچاس سینتالیس ہزار آٹھ سو ترانوے